ना हमनो थांबोला खबाइ जेखाइ लानालै थाङो दै फिसाफोराव हमनानै गोग्रोमलाबायो बायो आरो दै गिदिराव हिनजावफ्रा हमनो हाया आरो जोंनि गामियाव एसेबांबो दै गिदिर गैया इदिनो फिसा फिसा बेफोरावनो आखाइजोंनो गोग्रोमनानै लायलाबायो नाफोरखौ हमनानै जा मोनो बेखौनो लानानै फैयो